हलो राम राम बहिनी अच्छा यो बताओ हमरे लड़िकवा केर शादी है तौ सब्ज़ी थोकै में लेवइया हैं तौ सही अगर दाम लगाए देओ तो बताओ हम आबै सब्ज़ी की तो बहुतै ज़रूरत परिहे जैसे आलू ही लीन जइहैं बीस तीस किलो तक की और वो गोभियो चाही और टमाटरो चाही हरी मिरचौ चाही धनियौ चाही पत्ता गोभी चाही पलाकीयो चाही आँय अच्छा तो ऐसा है तो सही दाम में आप लगा देती तो हम सब्ज़ी सब ले लेते आपसे अच्छा आलू आप चालीस में लगाएँगी गोभी गोभी कितने में लगाएँगी आप और टमाटर और पत्ता पत्ता गोभी अच्छा उसमें सलाद की भी ज़रूरत पड़ेगी तो खीरा है ककड़ी है शलजम है मूली है गाजर है नीम्बू है वो भी आप ही के पास सोच रहें ले लें तो उचित दाम इसके भी आप लगा लेतीं तो हम ये भी सब ले लें जैसे गाजर गाजर किस भाव में देंगी आप और चुकन्दर और खीरा और ककड़ी तो ऐसा करिए हम आपको वजन बताए दे रहें और मेरे आप जल्दी जल्दी से पैक कर दीजिए क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम पड़ा है और शादी की तैयारी भी करनी है तो इसलिए आप हम वजन बताए दे रहें कितना कितना किलो हमको लेना है आप उतना उतना पूरा हमारा पैक कर दीजिए तब तक हम सवारी साधन देख लेते हैं जिससे हम ले जाएंगे ठीक हाँ पूरा आप तौल करके लेकिन एक बात है आप मेरा वजन सही करके देना ऐसा नहीं है कि आपने रेट कम लगाए हैं और आप वजन कम कर दें क्योंकि आप आज हमारे साथ विश्वास करेंगी तो कल भी विश्वास रहेगा तो हम पर डे की सब्ज़ी भी आपसे लिया करेंगे हाँ ठीक तो हमा हमको बहुत सारा काम पड़ा है नमस्ते बहन जी हम चलते हैं ऑटो लेके आ रहे हैं